हैल्लो हां जी नमस्ते पुत्तर केह् हाल ऐ बस ठीक केह् गल्ल स्कूल निं औंना होन्ना अजकल्ल केह् गल्ल ऐ सर्दियां ते पुत्तर होंदियां गै रौह्नियां न लेकिन तेरी हाज़री बी बड़ी घट्ट ऐ ते फिर बच्चा पेपरें च कि'यां बौह्गा हां दिकखी लै फिर इ'यां मुश्कल होई जाना ऐ ते चल हून पिच्छें जो होई गेआ ठीक ऐ अग्गें हून आ कर रोज़ आ कर हून हां ते फिर तेरियां हाजरियां बी पूरियां होई जाङन तां कि तूं भाई पेपरें च बेही सकै ते जिसलै फिर दिक्खी लै हाजरियां निं पूरियां होङन ते फिर नेईं बौह्न देना पेपरें च हां जी ठीक ऐ पुत्तर